जो हमारे क्षेत्र में दाल बाटी चूरमा बनाते हैं वह सांस्कृतिक परम्पराओं के वह जैसे कि मैं मूँग की दाल बनाती हूँ तो अच्छा प्याज लहसन और अदरक का पेस्ट बनाती हूँ उसको मिक्सर में फ्राई करती हूँ फिर अच्छे से बगाह लगाती हूँ और फिर ऊपर से मैं खड़ी मिर्ची और ज राई जीरे का तड़का लगाती हूँ और अच्छे से बाटी बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा घी भरते हैं उसका अच्छा से चूरमा भी बना लेते हैं अपन शक्कर डाल कर और घी डाल कर तो बहुत अच्छी बनती है बहुत टेस्टी लगती है और तुअर की दाल मसूर की दाल मिक्स करके मिला बना सकते तो बहुत बढ़िया लगती हे और जैसे वह मिक्स दाल बनाते है वह भी दाल बाटी के साथ बहुत अच्छी लगती है अपन जैसे मिक्स दाल में पाँचों दाल मिला कर बनाते है मसूर की है मूँग की है तुअर की है और यह अपने चने की मिला सकते है उड़द की मिला सकते उसके साथ भी अगर आपन बाटी बनाते न तो बहुत अच्छी टेस्ट लगती है वह हमारे क्षेत्र में न दाल बाटी बहुत पसंद है और ऐसे दाल बाटी बहुत पसंद है कि मिक्स दाल बनाओ और खाओ उनके साथ तो बहुत अच्छी टेस्ट लगती है और ख़ास करके मूँग की दाल के साथ भी अच्छी लगती है तुअर की दाल के साथ भी अच्छी लगती है खाने का मज़े अलग रहता है दाल बाटी का